पीअण जे पाणीअ खे साफ़ु करण लाइ सुठो ऐं बेहतरीन तरीक़ो इहो आहे त पहिरीं पाणीअ खे असां चङी तरह उनखे टहकायूं एतिरो टहकायूं जो पाणीअ में जेके सन्हा सन्हा कीड़ा जीत आहिनि उहे मरी वञनि तंहिं खां पोइ पाणी जॾहिं इहो थधो थिए टहकी वरी फुल टहकाइणो आहे वरी थधो थी वञे पोइ उनखे छाणीअ सां छाणे पोइ मटके में विझंदासीं इहो साफ़ु थियलु पाणी असांजे शरीर लाइ जाम सुठो आहे जंहिंजे करे असांखे काई बीमारी बीमारी मतिलबु कीअं हूंदी आहे इहा जॉन्डिस निमोनिया इहे न थियनि ऐं दस्त थींदा आहिनि इहो पाणी टहिकयलु पाणी पियण सां उनसां काई बीमारी न थींदी ऐं असांजो शरीरु तंदुरुस्तु रहंदो